नों टुर गाइद दा ए ओमफ्राय जों काजिरङायाव थांनो नागिरदोंमोनलै औ लोगोफोर ज'नो ओमफ्राय जायगाफ्रासो माबायदि जोङो बुंथ'नो हाया दा लोगोफोर दंबावो माखासे

ए ओमफ्राय होजोंहायलाय अ मा मा नुयोथाय होजोंहाय होजोंहाय मा मा नुयोथाय

जायगाफ्रा मोजां दा जायगाफ्रा मोजां दा

जों लोगोफोर ज' जाबा खिन्थाहरगोन लोगोफ्रानो दाबो खिन्थालायजोबाखै ना बेनिखायनो बुंथ'नो हाया

थांबाथाय नुहैजोबनाय नंगौ ना नङाथाय जायखिजाया थांनाय जाबा खिथाहरनोसै आङो लोगोफोर ज' जाजोबासै ना औ थांनायनि सिगां खिन्थाहरगोन दे सानसे सिगां

औ दे